रुट्टी बनाने कोला पैह्लैं अस जि'यां शुरू करने आं पैह्लें आटा गुन्नियै रक्खी लैन्ने आं फिर प्याज कट्टियै रक्खी लैन्ने आं लह्सन तोड़ियै टमाटर अदरक बगैरा कुट्टियै रक्खने आं सारा किश त्यार करने आं फ्ही सब्जी तड़कै पान्ने आं सब्जी सुब्जी बनाइयै ओह्दे बाद जेह्ड़ा देहीं बनान्ने आं देहीं च रायता पान्ने आं ते केईं बारी घिया शूरियै पाई लैन्ने आं घियै दा रायता बनाई लैन्ने घिया शूरना बुआलना ओह्दे च फिर राई पानी थोह्ड़ी जेही ते जीरा धनिया पाउडर नमक बगैरा काले मिर्च एह्कड़ी मिर्च पानी कुट्टियै हरी मिर्च पानी कुट्टियै थोह्ड़ी एह्दे कन्नै रायता बनी जंदा देहीं च केईं बारी अस प्याज पाइयै पूतना पूतना ते ओह्दे बिच हरी मिर्च काली मिर्च ओह्दे च भी ओह् पान्ने आं जीरा धनिया पाउडर पाइयै ते उस्सी भी अस शैल खाने आह्ली अच्छी डिश बनान्ने आं ते होर दालां दूंला ते खैर सारियां चलदियां रौंह्दिंया दाल जि'यां सिम्पल बनी दी चने माहें दी बनाई लेई ते दाल च कोई जैदा तड़का तुड़का लाने दी जरूरत नि होंदी ते साढ़ी सेह्त आस्तै होंदी बी अच्छी ऐ